اردو ایک ہندوستانی زبان ہے ایک ہند آریائی زبان ہے اور جو سنسکرت سے بھی متاثر ہوئی ہے اور انگریزی سے بھی متاثر ہوئی ہے اور اِس نے خود دوسری زبانوں کو بھی متاثر کیا ہے اردو کا رسم الخط عربی فارسی ہے اور اِس میں جو الفاظ ہیں وہ فارسی اور عربی سے بکثرت آئے ہیں شاید اُس کا سبب یہ رہا ہو کہ جن لوگوں نے زبان کو پروان چڑھایا اور جن لوگوں نے شروع میں اس کو لکھا وہ عام طور سے وہ لوگ تھے جو عربی اور فارسی کے ماہر تھے اور عربی اور فارسی میں ہی اصلاََ لکھتے تھے لیکن ایک ہندوستانی زبان کی طرف جو اُنہوں نے رخ کیا تو وہاں کے الفاظ جو عام طور سے عام بول چال میں استعمال ہوتے تھے یا اِس رسمُ الخط کو استعمال کیا جس کو وہ عام طور سے یوز کرتے تھے